अनद्ला ओंख्रि बिदिनो संसार जानायाव ओंख्रि गैयियाव बिदिनो अनद्ला ओंख्रि संबाय अनद्ला ओंख्रि संनानै बिदिनो हाया हास्लाबा माबानानै खांबाय हाखु दाखु ओंख्रियानो आथिंयाव गोलैनानै ड'क्टरनाव लांबाय ड'क्टरनाव लांनानैबो ड'क्टरनिजोंबो मोजां हामाखिसै अनद्ला ओंख्रिया सिथाबनानै थाथारोनालाय ड'क्टरनिजों हामैनि आरो उनाव अजानाव लाबोबाय अजानाव लांनानै बिदिनो मुलि गोथां मा गोथां खाथ'बनानै दाफबनानै होबाय आरो बिदिनो हामा आरो बिदिनो लासै लासै लासै लासै रानलांबाय रानलांनानै आरो सानसेखालि आरो आखाइआव थाव बेरदेरबावबाय औवा बनजों हमबाय जा आखाइआव औवा बनाबो खामस्रेमलाबायबाय थाव बेरदेरबाय बनाबो ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला आखाइनि खोमोना खामस्रेमनानै गोजा गोजा जाजोबबाय आखाइआनो फाख्रा जाजोबबाय आरो आमफ्राय बिदिनो जेब्लाबो बिदिनो खुन्थुम खुन्थाम बन औवा बनजों सङो गिसि गिसा अखा हानायाव गोदोनि दिनावथ' खस्थ'थारमोन नालाय दैज्लां माइ गायनानै फैनानै औवा दालाइ दानस्रिबावबाय जरायबाय अरदाबआव दोनबाय बिदिनो संनानै आरो बिदिनो माब्लाबा माब्लाबा ना एवबाय ना एवनाया बिदिनो बन सिफायनानै लाबोगौमानियानो नाखौ हाखु दाखु खांबाय आरो आथिङाव स्र' गोग्लैदेरलायबाय आरो माबाया नाया ना एवनाय थावा गोग्लैलायबाय आरो बिदिनो ड'क्टरनाव लांलायबाय ड'क्टरनाव लांनाया बिदिनो मोजाङैनो हामाखिसैलाय अजानाव लांबाय अजाया बिदिनो माबा मुलि गोथां देनानै हरनानै लासैनो एसे एसे जे जे रानबोबाय थाबाय बिदिनो सङो खावो जायो आरो ओंख्रिफ्राबो गोदो बिदिनो नालाय गैया आरो अनद्लाखौनो गोजा संनाय जायो गैयाब्लानो संनाय जायो बिदिनो बायदिसिना ओंख्रि सङो अनद्ला ओंख्रिया संबालाय संनो रोंबालाय गोथाव जायो बे हनै संनायावनो गोग्लैब्लाथाय आखाइ आथिं खामथारो नांथाबनानै थाथारो आरो थिफुलाबायो बिदिनो नारजि ओंख्रि सङो अनद्ला ओंख्रि सङो थाखा फैसा गैयानालाय बिदिनो मैगं थाइगं बायनो हायिनि बर'फ्रा बिदिनो अनद्लाफोरखौनो संसाबनानै जाबाय थानाय जायो आरो बिदिनो दा बेबायदिनो खामथामनाय खुमथामनायखौ लानानैब्लाबो खस्थ'यैनो बेफोरबायदि ओंख्रिखौ बर'फ्रा जाबाय थायो आरो दा बे माबाखौनो जेब्लाबो गारनो हाया जाहैबाय जाग्रा बुस्थु नालाय बर'आ बेखौनो मोजां मोनोनालाय आरो बेबायदिनो खस्थ'आ बन लाइनि गेजेरजोंबो जाबाय नालाय बेसेबांबा खस्थ' जों खस्थ' मोननाया जों गोदोनासिम मोनबोबाय लेखाबो रोङा फराबो रोङानालाय गोदाव सोराव बिदिनो हा गैया हु गैया जों खस्थ' खालामनानै जाबोनाय मैगं थाइगं बायनानै जानो हाया गोदोथ' दालि सबाइआबो खममोन ओंख्रि ओंखाम खस्थ' माइ रुनानै जानाय सेनट्रेलनि ओंखाम गैयामोन माइरं सरखारा हरामोन नालाय मोनजायामोन ओंख्रि गैयिनि अनद्लाफोरखौ संसाबनानै जानायमोन खस्थ' मोनबोथारबायना जों बिदिनो ओंख्रि संनाय ओंखाम संनाय रुनाय जालाय आरोबा जालाय गोदोनि मानसिफ्रा बेबायदिनो रुनाय जाबा खस्थ' उदै सानाय मा सानाय जाबोबाय खस्थ' मोनबोबाय

दानदेन एसे ओंखारबाय आरो माबाफ्रा दा बिदिनो मावनो रोंबाय नालाय मानसिफ्रा बायदिसिना होनानै हासार हुसार होनानै मैगं थाइगं दिहुननो रोंबाय ओंख्रि जानायफ्रा एसे खम जाबाय आरो दा अनद्लाफोरखौनो संसाबनाय जायोमोन नालाय गोदो बेबायदि खामथाम खुमथाबफ्रा जायोमोन आरो बेबायदिनो अनद्ला संनायफ्राव गोलैदेरनाय मानायफ्राव खामनाय रेजेदनाय संनाय खावनाय खस्थ' मोनोमोन बन लाइनि दै गैया रोगानानै जानाय दैखर गंसेखौनो सय घर सात घर जानाय बिबायदियावनो खामथाब खुबथाब जायोमोन आरो बननि लायिनि फारसेनि जारलामोन नालाय अनद्ला ओंख्रिया जानायावलाय गोथाव संनायाव बिदिनो जि खस्थ' एसे बोरैबा गुदुंफ्रा गोग्लैब्लाथाय खामथाब खुमथाब नांथाबनानै थाथारो